हैलो प्रिया कहिड़ो हालु आहे घर में सभु कीअं आहिनि अॼुकल्ह किथे आहे तूं ॾिसण में ई कोन थी अचे ॿियो ॿुधाए मम्मी पापा रीना दीदी सोनू भाउ सभु ठीकु आहिनि अरे मां तोखे इन करे फोन कयो आहे त त हिकु ख़ुशख़बरी आहे कहिड़ी ख़ुशख़बरी पुछंदो कोन मुंहिंजी हिकु कंपनीअ बाबति नौकिरीअ जे लाइ फोन आहियो आहे नौकरी बि ॾाढी सुठी आहे कंपनी बि ॾाढी सुठी आहे मूंखे सूमर ताईं हुते पंहिंजा डॉक्युमैंट जमा कराइणा आहिनि अॼु आहे छंछर त मां तोखे इन करे फोन कयो अथऊं की हुते चयो वियो हुओ की कंपनी में खे आधार काड पेन काड ॾह ऐं ॿारहं जी माकशीट जमा कराइणी आहे पेन काड आधार काड ऐं ॿिया सभ त मूं वटि आहिनि पर हिकु कम गलत थी वयो आए आधार काड मूं वटि डाउनलोड कोन आहे मूंखे आहे त सही आधार काड पर मूंखे पहिरियों वारो आहे ऐं हीअं मूंखे डाउनलोड करण जी ॾाढी तमामु ज़रूरत आहे मूं तोखे हिन करे फोन कयो अथव त मूंखे तू हिकु सुठी सुहिणी सुंदरु मस्तु सलाह ॾिए ऐं तूं मूंखे ॿुधाए त मां जल्द ऐं बहतरीनु पंहिंजो आधार काड कीअं डाउनलोड कयां हूअं त मूंखे कुझु सम्झ में कोन पियो अचे ऐं तोखे त ख़बर ई आहे मुंहिंजो दिमाग़ु अॼुकल्ह इन ॻाल्हियुनि में वेंदो आहे त ॿियो किथे मुंहिंजो दिमाग़ु हलंदो ई कोन आहे तूं मूंखे हिकु सुंदरु सुठी सलाह ॾिए ऐं तूं मूंखे जब बि ॿुधाए छाकाणि त मूंखे हिन डॉक्युमैंट जी वधीक ज़रूरत आहे मां उहा त इन डॉक्यूमेंट खे स्किप करे छॾिया पर मूंखे पंहिंजी नौकरी गवाइण जो ॾाढो ॾप पियो लॻे त मां तोखां ईअं ई थी पुछा की मां मुंहिंजो स्लैक्शन थियनि सबनि मां छा कयां छा कर त मूंखे आधार काड हूअं बि डाउनलोड करिणो आहे मूंखे हूअं बि पंहिंजे आधार काड जी ॾाढी तमामु ज़रूरत आहे त तूं ई मुंहिंजी हिकु सुठी साहेड़ी आहे हिन करे मां तोखे ई कॉल कयो आहे औरि मां तोखे इहो गुडनेस ॿुधाए रही आहियां तूं मूंखे जवाब ॾिए सोचे करे जवाब ॾिए त मां पंहिंजो आधार काड कीअं डाउनलोड कयां ऐं तूं पंहिंजो ध्यानु रख सभिनि जो ध्यानु रख मां तोसां हीअं ई आशा थी कयां की तूं मूंखे जल्द सां जल्द हिन जो को उपाय ॿुधाईंदीअ ॿियो तू घर वर कोन थी अची छा ॻाल्हि आहे नाराज़ वाराज थी वई आहे छा अच भाकी वाकी पायूं ॻाल्हायूं पाण में मूंखे आधार काड जी ॾाढी टेंशन थी रही आहे तूं जल्द सां जल्द मुंहिंजो इहो कमु कर त मां तोखे तूं तुंहिंजे घरु अचा तोखे मिठाई खराया अरे प्रिया छा ॻाल्हि आहे तूं मूंखा अॼुकल्ह जुदा जुदा थी रही आहे मूंसां ॻाल्हियूं कोन थियूं करे तूं मूंखे आधार काड जे लाइ जल्द सां जल्द ॿुधाए त मां तुंहिंजी शुक्र गुज़ार रहिंदसि छा कर त मूंखे नौकरीअ लाइ ॾाढी टेंशन थी रही आहे ओके तूं पंहिंजो ध्यानु रखिजे मम्मी खे नमस्कार कजे ठीकु आहे बाए